हांव चित्रां तशीं काडटा बट अशीं चित्रां हांवें गोल अशीं चिंतूंक ना काडपाचीं केन्ना आनी तितूंत एक खोल अर्थ सजमपाचें चित्रां हांव पळोवन काडटां मोबायलार एक एकदां पळयतां तीं म्हाका काडूं कशीं दिसता जाल्यार हांव चित्रां काडटां तीं म्हाका बरीं दिसलीं जाल्यार हांव काडटां जशीं म्हाका आतां फूल बीन अहें दिसलें कहलेशें बरें स्कॅच एक दिसलें जाल्यार हांव काडटा तें म्हाका जें बरें दिसता तें हांव काडटा ना जाल्यार हांव ड्रोइंग बीन केन्ना अशें मन मारलें जाल्यार काडटा स्कॅच एक काडपाक म्हाका आवडटा सीनरी आवडटा कित्याक म्हाका ती हॉबी कशी दिसता ड्रोइंग आनी तितूंत म्हाका आवड आसा सो म्हाका ड्रोइंगा आवडटा काडपाक ते जे ड्रोइंगानी कलर्स भरता पळय ते दिसतकीर तुज्या लाय्फान कलर भरता रॅन्बो एक आसा तेजो कलर चित्रांची संवय शी जाल्या